ہیلو عاطف بھائی یہ آپ کو ایک بات آپ کو ایک کام کے لیے کال کیا تھا کہ اصل میں مجھے کہیں جانا تھا تو کوئی ایسی گاڑی بتائیے نا جو آسانی سے مطلب کہ مجھے پہنچا دے اصل مجھے جے پور جانا تھا یہاں سے دلی سے سو تو میں چاہ رہا تھا کوئی ایسا ڈرائیور ملے یا کوئی کوئی ایسی گاڑی ہو جو آسانی سے اور کم پیسے میں مطلب پہنچا سکے انجان گاڑی سے مطلب یہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں سے جا رہے ہم لوگ تو کبھی ڈرائیور مطب اچھا نہیں ملتا ہے کبھی گاڑی اچھی نہیں ملتی ہے کبھی گاڑی خراب ہو جا رہی ہے کبھی کرایہ زیادہ لیتے ہیں لینا مناسب ہوتے ہیں اس طرح کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پچھلی بار بھی ہم نے ایک گاڑی لی تھی وہ انجان گاڑی تھی تو اس میں دقت ہو گئی تھی بعد بعد میں بہت زیادہ تو بس اسی لیے کال کیا آپ کو کہ تھوڑا سا آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بتا دیجیے کوئی اچھی گاڑی وغیرہ ہو یہاں پہ آپ کے جاننے میں آپ کے پہچان میں تو ایک بہت مہربانی ہوگی اسی لیے آپ کو میں نے کال کیا ہے اور وہ پوچھ رہا ہوں کہ ہے تو بتا دیجیے جو مناسب قیمت بھی ہو اور مناسب قیمت لے لے اور ہمیں اچھے سے وہاں پہنچا دے